नमस्कार सर मुझे ना आपके रेस्टोरेंट आना है हाँ हम लोग पाँच लोग हैं हमारे यहाँ से पता चला है आपका रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है खाना और हाँ वही चाहिए सर हमको और हम लोग गाड़ी से आ वहाँ पार्किंग एरिया है कहे रहे हैं आपके यहाँ गाड़ी से आ रहे हैं आपके यहाँ पार्किंग एरिया है और वो सर हमारे बच्चे भी साथ में हैं आइस क्रीम वगैरह मिलती है हाँ क्योंकि बच्चे ज़िद्द करेंगे हमें मम्मी आइस क्रीम चाहिए और हमारे साथ हमारे मम्मी पापा आ रहे हैं उनको खाने के बाद जो है मीठा खाना पसंद है जैसे कि रसगुल्ला है या लड्डू वगैरह है ये सब हाँ तो हाँ आपके वहाँ खाने में कौन कौन सी चीज़ें सर्व नहीं हाँ अभी जो है हमारे यहाँ हमारे प्रॉब्लम है और ज़्यादा खाने से ऊपर से मतलब दाल और ये ज़्यादा खाना हम कहे रहे हैं हमारे ससुर को थोड़ी प्रॉब्लम है उनको सादा खाना खिलाना है तो उनके लिए सर आप देख लीजिएगा उनके लिए सादा खाना औ फिर हम लोग हमारे यहाँ से आपके रेस्टोरेंट में हमारे जो दोस्त हैं वो आई हैं तो आपके इनकी तारीफ़ कर रही हैं वही हमारे बच्चे हमारे हसबेन्ड ने सोचा चलो हम लोग भी चलते हैं की छुट्टी चल रही है तो वही सर हम